औ औ औ ए बे तिनालि बारनानै हरै सबाइजार

दाथ' भारासो जागोन नालाय माने बेथ' नोंसोरो भारा सिस्टेम बा एसे बारा थाङो ओमफ्राय पार्सनेल माबाबा ओरैनो जों लाइन आव बोनायबा एसे खम जायोमोन आरो दाथ' भाराना ओरैनो मा थांगोन भारायानो जाहैसिगोन ना

ओ भाराबा ए भाराबा हल्थु सबाइजार ना दे बे सेजौ बाजि होदो साबेसे नोंसोरलाय ए दे दे बिदिबा दे

दे होनबा माने जोङो बे माबा लायो नालाय माने जिउजोंबो खोथा दा जोङो बे जोंहा भाराबा एसे टाइम नि माबा दङ नालाय माने नोंसोरो रिजार्भ लायोबा एसे सोरबा सोरबा बिदिनो लेट खालामो थांलाय फैलाय माबानायाव दा ओंखायनो जों एसे बे बायदिबा बारा लानाय जायो आरो माबाबा रिजार्भ बा लाइन गारनानै थांनाय जायो ओं औ दे बिदिब्ला औ औ दे बिदिब्ला दस्राखौ लांदो औ दे औ दे दे औ दे दे